हमरा सबके बिहार मे जैसेकि पाबनि मनेबै छी हमसब कोइ पाबइशनि मनेबै छी त जैसे हमसब हमसब मँगा लै छी ऑर्केस्ट्रा होलय या आल्हा रूदल के नाच होलय रानी सबके नाच हइ ऑर्केस्ट्रा हइ आओर भी हैआओर बहुत नाटक होइ छै नाटक भी मंगाबल जाइ छै इहै सब मंगाबै छै बहुत अच्छा इहै सब मंगाबै छै ऑर्केस्ट्रा एसन बहुत चीज मँगा के सब करै छै आल्हा रूदल के नाच हइ ऑर्केस्ट्रा आ कतेक रंग बिरंग के अथी प्रोग्राम मनेबै छै नाटक भी मंगेबै छै नाटक करय छै सब अपना मे मिलिके आओर मँगा भी लय छै से सब होय छै बहुत अच्छा संस्कृत हमरा सबके हइ बिहार मे अभी हइ सब अच्छा से मनाबै छै से बात छै

कृष्नाष्टमी मे दशहरा मे इसबमे सब मंगेबै छै बहुत चीज मनाबल जाइ छै जैसे अथी बहुत चीज के नाच भी मंगाबल जाय छै दूर दूर से मंगाबै छै से सब होइ छै बिहार मे भी होय छै